ہیلو السلام علیکم میم میں ایمن انصاری بی اے سیکنڈ سمسٹر سے بات کر رہی ہوں میم مجھے ٹی سی نکلوانی تھی جی وہ میرے پاپا کا ٹرانسفر ہو گیا بلرام پور تو اب کالج میں آنا مشکل رہے گا تو اب وہیں کسی کالج میں ایڈمیشن لینا ہوگا

نو میم ایسا کچھ نہیں ہے وہ بس ٹرانسفر کی وجہ سے پرابلم ہوگی کیونکہ کافی دور ہے تو آ جا نہیں سکیں گے جی وہاں پہ جو بھی بیسٹ کالج لگے گا اس میں انشاء اللہ ایڈمیشن لے لوں گی یس میم باقی اس کالج سے مطلب پڑھائی میں تو کوئی ایشو نہیں ہے نو میم ایسا کچھ نہیں ہے بس دور رہے گا نا اس لیے اگر یہیں آس پاس ہوتا تو کوشش کرتی بھی آنے کی اب کافی دور ہو گیا ہے تو مشکل پڑے گا اوکے میم یس میم تو میں نے جی یس میم تبھی میں نے یا میم تبھی میں نے آپ کو کال کی پوچھنے کے لیے کہ ٹی سی نکل جائے گی اوکے اوکے میم کب آ جاؤں میں ٹائمنگ نو بجے آپ مل جائیں گی اوکے میم تو میں منڈے کو آؤں گی نو بجے اپنے پاپا کے ساتھ اوکے میم تھینک یو سو مچ اوکے اللہ حافظ